हाँ मैडम बस पहुँच गए हैं मैडम पहुँच रहे हैं शायद दो मिनट लेट है बस पहुँच रहे मैडम पहुच थोड़ा सा रास्ते में गाड़ी ख़राब हो गई थी गाड़ी ख़राब हो गई ना गाड़ी ख़राब हो गई थी मैडम अब अच्छा अचानक हो गया है ना पहले सही था अभी पहुँच रहे हैं और वो वहाँ चाबी मिल गई होगी ना मैडम ठीक है बस बस बस बस पहुँच पहुँच रहे हैं गए पहुँच रहे हैं मैडम ज़्यादा से ज़्यादा दो मिनट लगेगा दो मिनट हाँ हाँ हाँ बताइए बताइए मैडम क्या करना है मैडम बताइए हाँ हाँ आ गए आ गए

अचानक नहीं नहीं ऐसा हमेशा नहीं होता मैडम अभी अचानक हो गया मैडम काम बताइए अभी मैं वो ताला खोल के वो सब देता हूँ निकाल के और मैडम मैं तो बोल के भी गया था वो नहीं बताया दूसरे वाले पियून को बताया था कि थोड़ा सा गाड़ी की दिक्कत चल रही है तो थोड़ा सा अच्छा अच्छा उसकी लापरवाही है ठीक है मैडम बताइए क्या करना है अभी अभी आप आफिस और वो दूसरा वाला आफिस तो खोल रखा है क्या करना है अच्छा बच्चों वाला रजिस्टर ठीक है बच्चों वाला रजिस्टर लेके आता हूँ और कुछ काम हो तो बता दीजिए मैडम ठीक है ले कर आता हूँ मैडम लेकिन वो और मैं इसको बोला था कि थोड़ा सा मइडम को बोल देना अगर दो पाँच मिनट लेट हो जाऊँ मैं तो नहीं बोला उसकी लापरवाही है

बच्चों बच्चों वाला ना

ठीक ठीक ला रहा हूँ ला रहा हूँ मइडम